हाँ हमने बहुत बार ऐसा मतलब कोशिश मतलब की है कि मतलब रात में मतलब गांछी उछि जैसे सब लड़का लोग दोस्त यार के साथ जाते थे घूमने फिरने के लिए तो देखते थे आम के पेड़ पर या पीपल के पेड़ पर यह होता है मतलब महुआ के पेड़ पर बहुत मतलब ऐसा पेड़ पर मतलब देखें है जो मतलब चिड़िया मतलब घोसला उसला बना कर मतलब रहती है कोवा हो गया कोयल हो गया बहुत सारे ऐसे मतलब देखें हैं मतलब घोसला में जो कि मतलब अंडा उंडा भी दिया मतलब रहता है उसमें से मतलब बहुत सारे ऐसा भी मतलब देखें हैं कि मतलब उसमें चिड़िया उसमें मतलब अंडा उंडा दिए उसके बाद से मतलब बच्चा उच्चा भी मतलब निकला है और रात को को रह गया तो रात में बहुत बहुत बार ऐसा भी मतलब देखें कि उल्लू जो होता है बहुत ऐसा मतलब दिन में देखें कि उल्लू को भी मतलब देखें है कि पेड़ पर रहता है कभी ऐसा मतलब हम दोस्त यार के साथ जाते हैं तो मतलब नहीं होता है मतलब दोस्त यार डेप्पा उप्प मतलब मारे तो मतलब इधर उधर उल्लू उल्लू भागता ऐसा है कि उल्लू को मतलब रात में ही मतलब दिखाई देता है दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है बहुत बार ऐसा मतलब हम लोग देखें हैं मतलब जाते पक्षी उक्षी के को देखने के लिए बहुत बार बहुत बार ऐसा मतलब कोशिश भी किए हैं कि मतलब डेपा उपा जो उसको मतलब मारे या उसको मतलब घोसला में जैसे अंडा उंडा रहता है अंडा बहुत सारे दोस्त ऐसा भी होता कि देख मतलब चिड़िया अंडा उंडा मतलब घोसला मतलब फोड़ ओड़ वे देता है तो हम लोग म जैसा कि नहीं अच्छा होता लेकिन हाँ रात में बहुत हम लोग दोस्त दोस्त लोग जाते हैं मतलब पेड़ उड़ के पास जाते हैं तो बहुत ज्यादा एन्जॉय करते हैं अब देखते है पेड़ उड़ पे मतलब कोयल या कोआ ऐसे में तोता उता का बच्चा भी देखते हैं मतलब पीपल के पेड़ पर मतलब वो अपना एक मतलब खोक जैसा बना हुआ रहता है घोसला घोसला में बैठा हुआ रहता है तो बहुत बार देखे मतलब उसमें हाथ हाथ भी डाल के मतलब उसका बच्चा को मतलब निकाल लेते थे तो हम लोग मतलब निकालने के बाद कितना कितना वाला हिस्सा किए है किए भी है कि मतलब ये तोता को बच्चा का मतलब घर घर भी ले कर चल आए हैं रात में बहुत बार ऐसा हम लोग किए हैं सा दोस्त यार के साथ रहते थे जाते थे बहुत ब बहुत मतलब ऐसा किए हैं और हम लोग ये सब चीज़ मतलब करना मतलब पसंद पड़ता है कोई मतलब पक्षी उछि रहे तो मतलब उसके साथ मतलब उसको पकड़ना उसको फिर मतलब पकड़ कर मतलब उड़ा देना या बच्चा उच्चा जैसे अंडा उंडा दिया हुआ रहता है उससे बच्चा उच्चा मतलब निकाल कर ले कर घर जाना फिर हम लोग वैसा मतलब करते मतलब कुछ कुछ देर अपने पास में रखते फिर उसको हम जैसे जहाँ घोसला से लाते फिर घोसला में रख ही देते ये नहीं कि हम लोग घोसला से लिए मार दिए अंडा उंडा फोड़ दिए फेंक दिए ऐसा नहीं करते हैं रख ही देते हैं फिर घोसला में जा कर ऐसा हम लोग बहुत बार किए है रात में बहुत बार